ہاں میں اپنے گھر میں جھاڑو پوچھا خود لگاتا ہوں اور میں لگواتا ہوں میری ماں بھی لگاتی ہے میری بہن بھی لگاتی ہے لگاتے لگاتے تھک جاتا ہوں اور کبھی کبھی تو غصہ آ جاتا ہے تو بہت بڑا گھر ہے کیسے لگاؤں گا اس کا صفائی کیسے کروں گا لیکن پھر بھی کرنا پرتا ہے کرتے کرتے تھک جاتا ہوں جب تھک جاتا ہوں تو میری ماں مدد کرتی ہے میری بہن بھی تھوری مدد کرتی ہے خود لگاتی ہے اور میری ماں بھی لگاتی ہے لگاتے لگاتے پورا تب پھر آنگن کرنا پڑتا ہے آنگن صاف کرنا پڑتا ہے اچھے صاف کر کے پھر دروازہ صاف کرنا پڑتا ہے پھر جھاڑو اچھے سے لگانا پڑتا ہے پھر کونہ کونہ سے جھاڑو سے کوڑا نکالنا پڑتا ہے کوڑا نکال کر کے گوبر سے مٹی کو تو لیبنا پرتا ہے جیسے کہ یہاں لیبنا لیپنا پرتا ہے گوبر سے لیپنے کے بعد کیتٹنؤوں کا مر جاتا ہے کیٹانو ںہیں رہتا ہے گوبر میں جب وہ مر جاتا ہے تو سب صحتمند رہتا ہے اور سب کا اچھے سے دل دل اچھا رہتا ہے اچھا لگتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے تو اور اچھا لگتا ہے اتنا بڑا گھر ہے کہ لگاتے لگاتے تھک جاتا ہوں اور لگاتے لگاتے جب تھک جاتا ہوں تو میرا من نہیں کرتا لگانے کا پھر بھی میرا من پھر بھی میرا لگاتا ہوں اچھا تو میرا گاؤں میں یہ رواج ہے کہ میرے گاؤں والوں میں سب ایسے لگاتے لگاتا ہے جہاں تک کہ میں بھی لگاتا ہوں اور اپنے اپنے گھروں کی سب صفائی کرتا ہے میں بھی اپنے گھر اور دروازے کی آنگن کا سب صفائی کرتا ہوں میرے میرے گائے ہے اس گوبر دیتی ہے جہاں اس گوبر سے میں پورا گھر آنگن درواجہ وغیرہ صاف کرتا ہوں صاف کرنے سے پورا کیٹانو مر جاتا ہے کیٹانو مرنے کے بعد سب صحت میں رہتا ہے اور سب اچھا رہتا ہے اور پورا مٹی مر جا دب جاتا ہے اور مٹی دبنے کے مٹی نہیں اڑتا ہے تو دھول نہیں اڑتا ہے تو صحیح رہتا ہے صحیح رہنے سے کبھی پھر میں ڈیلی کرتا ہوں پھر اکھڑتا ہے تو پھر ڈیلی کرتا ہوں پھر اکھڑتا ہے تو پھر کرتا ہوں ایسے ایسے ایسے کرتے کرتے جب میں جب مٹی دب جاتی ہے تو پھر کبھی کبھی جھاڑو مارتا ہوں پھر جھاڑو مار کر پھر اس میں کرتا ہوں مطلب ہفتے میں کرتے رہتا ہوں ہفتے میں دن میں ہفتے میں تین بار دو بار تین بار کرتے کرتے جب کرتے کرتے صاف ہو جاتا ہے تب گائے کا گوبر سے اچھا سا صاف کرتے رہتے ہیں کرنے کے بعد وہ بہت اچھا لگتا ہے